ہندوستانی فلمیں دنیا کی سب سے بہترین فلمیں ہیں مجھے ایکشن فلم دیکھنا بہت پسند ہے میرا پسندیدہ اداکار شاہ رخ خان اور اداکارہ کٹرینا کیف ہے فلمی گانے مجھے جس میں زیادہ موسیقی ہوتی ہے یا سیڈ سانگس پسند ہے میرا پسندیدہ گانا جو شاہ رخ خان کا ہے بازیگر جس کا نام ہے وہ پسند ہے اور میرا پسندیدہ گلوکار محمد رفیع صاحب ہے جن کے گانے دنیا بھر میں مشہور ہے